جی سر جی كون سی گاڑی ہے سر تو سر آپ گاڑی لائیں گے یا ہم كو آنا پڑے گا تو لے آئیے سر كل صُبح دس بجے كے بعد آپ آ جائیں نہیں سر كل آپ دس بجے كے بعد آ جائیں اور اُس میں كیا كیا دقت ہے وہ لڑكے دیكھ لیں گے اُس كے بعد جو ہوگا اُس میں كرا دیا جائے گا بہتر سے بہتر ارے نہیں سر آپ ہمارے پرانے كسٹمر ہیں آپ کا پورا خیال ركھا جائے گا آپ آئیں آپ كی اپنی دُكان ہے جب جی چاہے آپ چلے آئیں جی جی بریک قاعدے كی بن جائے گی اِن اِنشاء اللہ اتنی اچھی بن جائے گی کہ كبھی بریک لگے گی ہی نہیں ٹھیک ٹھیک سر قاعدے كی ہو جائے گی موبل آپ كون سا ڈلاتے ہیں سر اِس سے پہلے جو آپ كے میں ڈالا تھا سروو كا وہی ہے جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک سروو كا ہی موبل رہے گا نا